اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ وقت آدمی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ لکھنؤ میں لکھنؤ ایک بیسٹ جگہ ہے اتر پردیش کی وہاں گھومیں اور پھر اتراکھنڈ کی طرف نکل رہا ہے نکل جائے اور وہاں پہ ہموار سلسلہ رہتے ہوئے اس لیے اب بس کا اور ٹرین کا آسانی سے سفر مل جاتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا ہے اور گھوم بھی سکتا ہے آدمی یہی ہے